میرے کام کے بارے میں بولو تو ایک دفعہ ہوا تھا میں پہلے میڈیکل ہال پہ کام کرتا تھا وہاں پر کسٹمرس آتے تھے میں تو الحمدللہ اچھے سے یعنی کام کرتا تھا ایک دفعہ ایسا ہوا ڈیلی ایک کسٹمر آتے تھے ان کو جو ٹیبلٹ دینا رہتا تھا وہ ٹیبلٹ کیا ہے بولو تو ڈیلی کی تھی ان کی ان کو شوگر تھا تو شوگر کی ٹیبلٹ انہوں ڈیلی آتے تھے لے کے جاتے تھے اب ایک دفعہ کیا ہوا ان کا نام عمران تھا عمران بھائی کے نام سے میں دیتا تھا ایک دفعہ انھوں آئے پر وہاں پر چٹی پہ میں جو پیکنگ کرتا تھا نا میڈیکل پہ تو وہاں دوائیوں میں کیا ہے مسٹیک سے بائی مسٹیک غلطی سے میں کیا ہے دوسرے ٹیبلٹ ڈال دیا تھا اس میں نام ان کے چٹی میں ڈال دیا تھا جو ان کو ٹیبلٹ جو ڈیلی دیتا تھا نا ان کے یعنی پیکٹ میں کیا کرا میں غلطی سے دوسروں کے یعنی دوایاں ڈال دیا تھا وہ رات میں آئے میں ان کو لے لے کے گیا پیسے دے دیے چلے گئے دوسرے دن انھوں پھر کیا ہے میرے جو باس تھے نا میڈیکل کے ان کو فون کرے کر کے بولے کہ ارے آپ جو دوایاں دیے غلط دے دیے ایسا دیے ویسا دیے بول کے ہمارے باس کو باتاں کر دیے وہ باس دیکھے کہ یہ کون کرے وہ کام ڈیلی میرا ہی رہتا تھا وہ خواجہ بھائی تھے ہمارے باس باس کیا کرے بولے تو پہلے دوسرے بچوں کو باتاں کرے ان لوگ دیے سمجھ کے پھر بعد میں ان لوگاں بولے کہ ارے نہیں یہ عمران دیا ڈیلی انھیں ہی دیتا ان کے دوائیاں شوگر کے بولے تو اچھا بول کے پھر انوں میرے سے پوچھے میں غلطی سے ہو گیا تھا اب باس کو بولا تو باس باتاں کرے کیوں بولے تو وہ دوائیاں ہیں نا غلطی سے کچھ انھوں نہیں دیکھتے پڑھے لکھے تھے انھوں اتفاق سے انوں پڑھے لکھے نہیں رہتے نہیں پڑھتے دیکھتے نہیں غلط دوائیاں کھانے سے ان کو یعنی کچھ دوسرا یعنی سائڈ افکٹ بھی ہو سکتے تھے خدا نخواستہ ان کی جان بھی جا سکتی تھی وہ حساب سے یعنی میرے کو باتاں کرے یہاں تک کہ انھوں نکال دینے والے تھے دواؤں پہ بہت رکس رہتا نا نکس ٹائم نہیں ہونا بول کے پھر اس کے بعد انہوں ہی کیا ہے دیکھیے اتا پرانا بندا ہے کبھی غلطی نہیں ہوتی ایک آدھ بار ہوئیں گی جانے دو بول کے ایک دو تین کے بعد پھر فون کرے کر کے انہوں اچ بلا لیے بلا لے کے نکس ٹائم تھا اطمینان سے دھیان سے کر لو ایسا مت کرو بول کے سمجھایا اس کے بعد میں بھی جب سے لے کے اب تک غلطی ہوئی نہیں وہ کیا ہے ڈبل بار ہے نا چیک کرتا ہوں میں ایک بار نہیں دو بار جتنے بھی دوائیاں رہے ایک بار چیک کر کے اور ایک ایک بار چیک کر کے دیتا ہوں